हाँ भैया बोले क्या जो के डि यम होटल से बोल रहे हैं आप ओनर हैं होटल के बोले भैया होटल कितना बजे खुलता है अच्छा तो खाना मिल जाएगा दस बजे या थोड़ा टाइम लगता है उस समय अच्छा क्या क्या आइटम क्या क्या होगा अच्छा तो थोड़ा प्राइस बता देते क्या पड़ेगा क्या है कि हम लोग आ रहें हैं बहुत ज़्यादा एमाउंट में आ गेस्ट लोग आ रहें बाहर से तो उन लोगों को चाहिए लगभग बीस लोग हैं तो उनको चाहिए थोड़ा फेसिलिटी भी होटल की अच्छी चाहिए तो हमको लगा जो आपका होटल सही है अभी बेगूसराय में हाँ तो इसलिए हाँ हाँ वह तो दिखता है हम लोग को जाते हैं तो फेसलिटी सही है हाँ हाँ बीस आदमी हैं अब उसमें तो भैया कुछ लोग भेजे होंगे कुछ उन्होंने भेज होंगे यह तो हम भी नहीं कह सकते हैं फिर भी मान लीजिए पाँच लोग कम से कम नोनभेज हो म पाँच लोग हाँ पाँच लोग तो भेज भेजिटेरियन होंगे ही अच्छा अच्छा तो भैया कुछ कम भी कुछ कम भी होता है अगर जैसे इतने लोग आ रहें फिर अगली डेट में भी आएँगे जैसे आज आएँगे फिर कल भी आएँगे इस तरह से ही दस दिन लगातार आएँगे तो कुछ कम अगर हो जाता अरे भैया हम भी यहीं के आदमी हैं तो यहाँ के लिए तो कुछ कुछ दीजिए अच्छा हँ तो रूम फेसलिटी भी मिल जाएगा जैसे उन लोगों को अगर रहना होगा तो रूम की फेसलिटी क्या होगा जैसे रूम में लिफ्ट है या ग्राउंड फ्लोर के ही रूम मिल जाएगा

हाँ यह तो अच्छी बात है उसका थोड़ा प्राइस बता देते भैया काहे कि थोड़ा हम लोग को भी रेंज देखना पड़ेगा ना

अच्छा हाँ हाँ अच्छा हाँ हाँ भैया तो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा जो सही होगा समझे अब हम ज़्यादा क्या बोलेंगे आप अपने हिसाब से थोड़ा रेट भी देख लीजिएगा और देख लीजिएगा ठीक है ठीक है ठी